मनुश्य दी जेह्ड़ी संस्कृति ऐ ते जेह्ड़ा ओह्दा इतिहास ऐ ओह्दा गैह्रा संबध ऐ दोनां दा मनुश्य दा ते उदी संस्कृति दे ते इतिहास दा जियां के इतिहास इक तरांह् दी नाल ऐ मनुश दी जे जात्तरा दे दस्तावेज होंदे नां इ'यां जेह्ड़े विच लोकां दी जेह्ड़ी सोच होई गेई रिति रिवाज होई गे ते समाजी विकास दी जेह्ड़ी गवाही मिलदी ऐ जेह्ड़ी जेह्ड़ी समाजी विकास जेह्ड़ा होंदा ना ओह्दी संस्कृति यां ओह्दा इत्हास जेह्दे विच लोकां दी जेह्ड़ी रैह्न सैह्न होई गेआ उंदी जीवन शैली होई गेई जां उंदी भाशा होई गेई ते उंदे उंदे इतिहास नाल कन्नै जुड़े दे होंदे सारा कुछ उंदे संस्कृती जां जे उंदा समाज ऐ जेह्ड़ा उंदी इक पैह्चान होंदी ऐ ओह्दे वास्तै गै उनें गी मुश्कलां नाल लड़ाई विच मजबूती पैदा होंदी ऐ इतिहास ते उंदी संस्कृति कारण जियां के अज दे सम जियां समें विच केह् ऐ कि एह् लोक जेह्ड़े ऐं ते इतिहास दी जरू उनां गी अपने इतिहास दी जरूरत होंदी ऐ जे इतिहास जिदे नाल असी केई ब उदे कन्नै बड़ियां सिक्खेआं मिलदियां इतिहास जेह्ड़े जेह्ड़े लोकां दे बर्तमान अ ते जां भविश्य दी जेह्ड़ी समझ गी बधांदा ऐ जियां इतिहास मनुश्य दी जरूरता गी समझी सकदा ते उस इतिहीस दा एह् समाज दी बिबिदता गी समावेशित करदा ते मनुश्य दी जेह्ड़ी जरूरतां गी एह् उनां गी समावेश करदा तां जे एह् द्रिश्टीकोणा च दिक्खेआ जाए ते प्रस्तुत करदा ऐ इतिहास ताकि लोक अपने विच शांति समझ सथापित करी सकन अपने जेह्ड़ा मनुश्य ना ओह् जेह्ड़ी ओह्दी संस्कृति ऐ ओह्दा कलचर ऐ जेह्ड़ा जां ओह्दा हिस्ट्री संबंध घटना दे तक सिमत निं होंदा ऐ जियां कि इक विच इक निर निरंतर सवांद होंदा ऐ जियां कि इतिहास केवल घटनां ते तरीकां वास्तै निं होंदा बल्के लोकां दी जेह्ड़ी सोच ऐ ओह् जीने दा उंदा इक तरीका जियां के समाज दी जेह्ड़ी मानसिकता ऐ जां अस एह् वी आक्खी सकने ऐ कि संस्कृति ते लोकां दी जेह्ड़ी मजबूती करदी ऐ उस्से के अतेहास च विच आपस च मेल होऐ इंदा ते ओह् इक दुए गी जोड़ने दी कोशिश रख रखदे जेह्ड़ियां अज दी दुनियां विच केह् होंदा कि जित्थे बदलाव तेजी कन्नै होआ दे ऐ ओह्दे वास्तै लोकां गी इतिहास दी जरूरत ऐ पराणे अतेहास दी नालेज होऐ ते उनेंगी अनुभव मिलदे चीजां सिक्खने वास्तै कन्नै नवें बिचार कियां हासल करने उंदियां विचार धारां कियां हासल करनियां विच लोकां दी जेह्ड़ी सामूहिक जात्तरा जेह्ड़ी ऐ ओह् उनै उंदा संगर्श केह् होया उनैं जेह्ड़े पिछले साढ़े इतिहास विच जेह्ड़े उंदियां अगर उंदी नालेज रक्खनी होऐ कि ओह् कियां रैंह्दे हे उंदे केह् खान पान हे जीने दा केह् ढंग हा किस चाल्ली रैंह्दे हे एह् साह्नू हिस्ट्री पढ़गे ते ओह्दे च साह्नू पता चलदा कि समाज विच पैह्ले केह् होंदा हा ते कियां लोक रैंह्दे हे ते ओह् हिस्ट्री पढ़गे ते साह्नू ओह्दा बारे च जानकारी मिलदी ते अज दे समें च जरूरत एह् ऐ कि इतिहास दी केवल लोकां दी आपस विच जोड़ने दी रैंह्दी समाजिक ते संस्कृत मसले होंदे नै इ'यां गै इतिहास नाल दी लोक अपनियां गल्तियां दा हिसाब रक्खदे अन ते उंदा सुधार करदे कि हिस्ट्री बिच्च जि'यां जि'यां इतेहास विच केइयां लोकां गलत गल्लां होने कारण उनेंगी उंदा फैदा मिलेआ जां कुसे नुकसान मिलेआ ते इ'यां अग्गैं अगर उस नूं पता ऐ कि कुसे नै इ'यां कीता हा ते उनेई ओह्दा नुकसान होया हा ते अग्गैं अस संभली जाचे कि अस ओह् हिस्ट्री दोआरा निं रपीट करिये इतिहीस दे द्रिश्टिकोण ते सरिजनात्मक जेह्ड़ियां उंदे नाल पेश आंदियां ताकि लोक सिर्फ अपने अतीत निं बल्के अपने भविश्य गी सहेजी सकदे